हिकु अहिड़ो चित्र ठाहियो किसान जो जंहिंमें असांखे ख़बर पई त तंहिंमें किसान केॾी महिनत थो करे कीअं अन उॻाए थो ऐं असांखे मोकिले थो असां जेसिताईं बारिश नथी पवे त उहो उदास थी वेंदो आहे उहे गहराई असांजे दिलि ते छुहिजी वई